मूंखे हिन ॻाल्हि खां खेद आहे की असां असांजे शिक्षा खेत्र में सिंधी भाषा जो प्रयोग नथो थिए असां पंहिंजे ॿारनि सां घर में सिंधी ॻाल्हायूं था असांजे वॾनि सां गॾु सिंधी था ॻाल्हायूं आसे पासे वारनि सां सिंधी ॻाल्हायूं था पर असांजा ॿार असां इंग्लिश मीडियम में विझूं था उते इंग्लिश जेतिरो वधीक टाइम इंग्लिश ॻाल्हाइनि था हुनखे जेतिरो टाइम वधीक इंग्लिश में माहोलु मिले थो ओतिरो ई उहो ॻाल्हाइनि था सिंधी जेतिरो घटि था ॻाल्हाइनि असां असांजे ॿारनि जे शिक्षा खेत्र में हिकु पीरियड सिंधी जे लाइ हुजणु खपे जेको उहा पंहिंजे भाषा जे लाइ ज्ञान प्राप्त करनि पंहिंजी भाषा जे बारे में अञा अवेयरनेस फहिलाइनि उन्हनि खे पंहिंजी भाषा जे लाइ गर्व हुजे उहो पंहिंजी भाषा जे लाइ घणेई पंहिंजी भाषा खे घणेई अॻियां वधाइनि उहा सिर्फ़ु वधीक टाइम इंग्लिश में इस्कूल में रही करे इंग्लिश ॻाल्हाइनि था या हिंदी मीडियम में रही हिंदी ॻाल्हाइनि था सिंधी घटि वधि था ॻाल्हाइनि असां उन्हनि सां ख़ाली घर में सिंधी ॻाल्हायूं था एतिरो टाइम उहो ॻाल्हाइनि था बाक़ी सॼो टाइम ॿाहिरि वञी हिंदी इंग्लिश अहिड़ी चङियूं भाषा ॻाल्हायूं था पर सिंधी भाषा ॾाढो घटि था ॻाल्हाइनि तंहिं खां असां स्कूल वारनि खां स्कूल में या मीडिया में पंहिंजी सिंधी भाषा खे वधीक ॼाण करायूं हिन लाइ मूंखे नथो लॻे की सिंधी भाषा हेॾी अॻियां वधियल आहे